गेस सिलिंगडर दवरतना चड अशें कन्जेस्टेड पॅक जाग्यांनी गर्देन असो दवरपाक जायना ऑपन उक्ताडान दवरपाक जाय त्या सायडीन अशें विन्डोज बीन ऑपन दवरपाक जाय ताका वारो जसो घोळटा तसोच कचकटीन दवरपाक जायना आनी तो सिलेंडर असो दवरूंक जाय जंय ताका डायरेक्ट सनलायट सुर्याची किरणां डायरेंक्ट ताचेर पडटा अशें दवरपाक जायना वोतान दवरपाक जायना आनी कसल्योय पेडट्यो गजाली जश्यो मात्सो उजो लागोन डायरेंक्ट पेटोंक शकता प्लास्टीक म्हण कोपडे म्हण कर्टन अशें करें थंयलॉसर लागीं दवरपाक जायना रांदतना पसून विंडोज आनी दारां बीन अशें उकतें दवरून हें करपाक जाय जशें किचनान विंडोज बीन आहा जाल्यार विंडो विंडोज ऑपन दवरून रांदपाक जाय नवो सिलिंडर हाडलो कांय ताका खंय तरी चेप बीन आसा ऑर लीग जाता अशें दिसलें जाल्यार तो सिलिंडर चँज करपाक जाय तो यूज करपाक जायना नवो सिलिंडर लायतना मागीर आनी तेजे कॅप सारकें लावपाक जाय तो आवाज ताजो जावपाक जाय कट करून पळोवपाक जाय पयली सारको लागला कांय ना आनी तेन्नात यूज करपाक जाय खंय लीक जाता कशें दिसलें जाल्यार हेल्प लायनाक कॉल करून हें करपाक जाय आनी जर सपोज लीक जालो लायक तुका असो वास येता लीक जाता असो जाल्या विंडोज बीन ऑपन दवपाक जाय थंय लायट्स बीन पेटोवंक जायना बंद करून दवरपाक जाय आनी अश्यो सपोज लीक जाता तो चॅक करतलें जाल्यार डायरेंक्ट लायटर ऑर कितें तरी अशें उजो उसो घेवून हें करपाक जायना पोळ चॅक करपाक जायना इन्टेड ऑफ सामनाचे उदक कॅपाक लावून पळोपाक जाय लीक जाता जाल्यार आनी रांदतना सपोज येल्लो फ्लेम जाली जाल्यार ती ऑर ताचें बोनलाचे हॉल्स क्लिन करपाक जाय तो खूय हें काडून क्लिन करून लावपाक जाय